सुरेश जयवंत बोरकार हांचो वदलिका हो कविता संग्रह म्हजे खूब आवडीचो तो हांव खूब फावटी वाचतां आमच्या जिविता संबंदान तातूंत खूब चिंतन आसा म्हज्यांतलो हांव गळून पडपाक जाय हांव त्या शक्ती कडेन ताद पावपाक जाय मागीर सगळे प्रस्न सुट्टात हे म्हाका हो कविता संग्रह वाचल्या उपरांत समजलें हातल्यो कविता ह्यो वैचारीक जिणेचें तत्वज्ञान सांगपी ह्यो कविता तुमकां चितपाक लायता तुमकां वेगळ्या विश्वासांत व्हरतात